मैम नमस्ते बताईए आपको कैसा समान चाहिए

हाँ मेरे पास हर चीज़ की क्वालिटी है हर चीज़ का क्वालिटी है अरे सोफा है डायनिंग सोफ़ा है कुर्सी है पचास हज़ार दस ला दस हज़ार बीस हज़ार हेलो पूरे सही बता रहे हैं बजट ही बता रहे हैं आपको कितना में चाहिए हलो हाँ आपको कितने में बजट में चाहिए कितना में चाहिए दस हज़ार बीस हज़ार मिल जाएगा आपको कै सेट चाहिए हाँ और हाँ फूल है सारा है दस हज़ार है बीस हज़ार है पच्चीस हज़ार पचासों हज़ार में है दसो लाख में है आपको कितने में चाहिए चलिए मिल जाएगा आपको हेलो कब चाहिए आपको हाँ बेड भी वही है हाँ वह मिल जाएगा पचास पैंतालीस बहुत सारा है आपको जो अरे तो अच्छा है तो सभी बेचते हैं आपको लेने के ऊपर है आप लेंगे पैसा भेजेंगे सामान लेंगे आप लेना चाहते हैं नमस्ते